हाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक कान का ख़रीदा है जो कि बहुत अच्छा है यह रंग बिरंगे कलर का है इसलिए इसे मैं किसी भी कपड़े के साथ पहन सकती हूँ और यह दिखने में बहुत ही साधारण है इसे मैं किसी फंक्शन में और नॉर्मली घर पर भी पहन सकती हूँ यह ज़्यादा महंगा भी नहीं था मैंने जिस दुकान से इसे ख़रीदा वहाँ की सभी सामान अच्छे थे और इसका रंग नहीं गया इसलिए मुझे यह अत्यधिक प्रिय है